टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो कि हमें शिक्षित कर रही है हमें आगे आने वाले भविष्य को दर्शा रही है कि भविष्य किस तरह से हम किस तरह से भविष्य की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी हमें और खुद को दोनों को बदल रही है और टेक्नोलॉजी हमें आराम देने के साथ साथ हमें आलसी भी बना रही है जैसे टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी है और बुरी भी अब हमारे हाथों में है कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग किस मायने में और किस तरीके से कर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग कर रहे हैं ग या गलत वो हमारे ऊपर है एक तो एक तो टेक्नोलॉजी हमें शिक्षित भी कर रही है कि टेक्नोलॉजी से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है लेकिन एक तरफ हम टेक्नोलॉजी से आलसी भी बनते जा रहे हैं क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी ने बनाई बनाती है चीज़ें जिसका हम उपयोग करते हैं लेकिन इंसान इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गया है कि वो आलसी बनते जा रहा है उसको बस आराम चाहिए आराम चाहिए और आराम चाहिए जैसे पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोग स्वस्थ रहते थे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत कलते करते थे घुलते मिलते थे प्यार बढ़ता था पहले लेकिन आज के समय में न ज़्यादा इतना ज़्यादा भाई चारा न इतना ज़्यादा मानवता बची है और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को लोगों के ऊपर गलत भी असर पड़ रहा है और सही भी तो ये हम हमको देखना है कि हमको टेक्नोलॉजी को किस आधार पे लेकर जाना है किस तरीके से उसका उपयोग करना है